हाँ हेलो बोलिए आप कहाँ से आए हैं दिल्ली से आए हैं न बिहार घूमने आए हैं बिहार में जैसे मैं पटना हो गया पटना में गोलघर है चिड़ियाघर है ओ बहुत अच्छा अच्छा जगा है वहाँ पर घूमने के लिए वहाँ घुमा सकते हैं और फ़िर हाजीपुर हो गया हाजीपुर में सोनपुर मेला लगता है वहाँ पर मंदिर है वहाँ घुमा सकते हैं फ़िर मुज़्ज़फ़्फ़रपुर है मुज़्ज़फ़्फ़रपुर में एक गरीब स्थान मंदिर है भोले बाबा का मंदिर है

सोनपुर मेले में तो बहुत सारे सामान मिलता है आपको जो सामान जैसे चाहिए तो तभी सामान मिल जाता है उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है लेकिन जैसा आप सामान लीजिएगा वैसा रेट लगता है तो रहने का किराया तो वही पाँच से छः सौ रूम किराया लगता है वह रूम में रहने के लिए हाजीपुर में ही रूम मिलता है भाड़े पर उसमें

आपको पाँच से छः सौ रुपये डेली का लगता है उसमें किराया

हाँ तो वह भी घुमा देंगे भोले बाबा का मंदिर है नामी मंदिर है तो घुमा देंगे वहाँ बहुत सारे सामान ओमान भी मिलते रहते अच्छे अच्छे सामान सब

कोई दिक्कत नहीं होगी हम आपके साथ में रहेंगे आपको पूरा बिहार में घुमाएँगे अच्छे अच्छे जगह पर लेकर चलेंगे

आपको कोई दिक्कत नहीं होगी न रहने का न खाने ओने का कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होगी आपको हम साथ में रहेंगे जहाँ अच्छा अच्छा जगह है वहाँ पर अच्छे अच्छे जगह पर आपको ले जाएँगे घुमाएँगे एक बार चलिए घूमिए हम लोग हमारे साथ में ठीक है कल गा ठीक है ठीक